السلام علیکم ابھی ہم کم ایک سال پہلے ہم نے کمپیوٹر لیا تھا اور وہ کمپیوٹر بہت زیادہ ہینگ کر رہا ہے میں پاس والی دکان پہ بھی دکھایا لیکن کچھ نہیں ہوا ہے وہ پھر بھی ہینگ کر رہا ہے پاس والی دکان سے ہی آپ کا نمبر ملا ہے

جی جی آئیے کل آئیے گا کچھ ٹپس بتا دیجیے آپ کام کورل ڈرا فوٹو فوٹو گراف جی فوٹو شاپ جی جی ڈیزائن کر کے ڈیزائن ہے جی جی جی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اتنا تو مجھے معلوم نہیں جی جی آ جائیے صبح دس بجے آ جائیے گا ظہر کے بعد آ جائیے گا جی جی ٹھیک ہے السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا